पंजाहु हिक हज़ारु पंज हज़ार टे हज़ार ॿ सौ चालीह नव हज़ार हिकु सौ एकहतरि चारि लख पंज सौ वीह